हेलौ औ मा खबर मा सोंनो औ औ

ए मैगंफ्राथ' दंलाबायो ओमफ्राय नोंनोबा मा मा मैगं नांगौ बेबा अ पटलखौथ' आङो नै किल' माबायाव एक एक किल'आव वान किजिआव थार्तिनि हरदों आङो पटल आरिखौ आलुआबो एक किजिआव थ्रिस थाखानि ओमफ्राय बेसे नांगौ नोंनो हाबाब बेसे बुरजा नांगौ थ्रिस किजि दे औ थ्रिस किजि बा औ औ थ्रिस किजि बा बिदिनो थाइबाफोर खमायजागोन आरो जाया जेनेबा हाबाब जामबि नै बायस'नाय ओरिनायाव जोंहा खस्थ' जाथारो दामआ बुरजा बुरजा जायो लायनांगौ मानांगौ गारि भारा थाङो नालाय ओंखायनो दामआ इसे बुरजा होयो आङो औ दे दे माबाखौनो होनोसै आं नोंनो दस थाखा खमखौनो होनोसै आं बिनिफ्राय खमसिन जालाहाय मा आंहा लस जाथारो औ दे ला हो औ दे दे लांफैदो होमबा गाबोन औ फुंआव लांफै दे औ दे